मुंहिंजो नालो नितेश आहे ऐं मूंखे पंहिंजे परिवार सां गॾु उल्हास नगर खां लोनावाला वञिणो आहे घुमण लाइ त मूंखे ॿ गाॾियूं कराइणियूं आहिनि हिकु नंढी गाॾी ऐं वॾी गाॾी नंढी गाॾीअ में असां चारि ॼणा हूंदासीं ऐं वॾी गाॾीअ में असां छह ॼणा विरिहाईंदासीं त मूंखे ॿिन्हिनि जो अघु जाणणो आहे त तव्हां मुंहिंजी सेवा करे सघंदव कि नंढी गाॾीअ में अघु घणो पवंदो उल्हास नगर खां लोनावला ताईं ऐं वॾी गाॾीअ में अघु घणो पवंदो ऐं घणो ऐं घणी देरि लॻंदी ॿिन्हिनि गाॾियुनि में अगरि ओतिरो ई देरि लॻंदी त ॿई गाॾियूं गॾ में निकिरंदियूं न त त तव्हां जे हिसाब सां असां पंहिंजो वक़्ति ठाहींदासीं